थारैनो फरायसालिमानि दिग्रि थानाय गोबां फरायसाफोरखौ सिनायनाय दङ बिथांमोनहा गोबां गावनि सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों मोजां मावदों होननानै आं सानो मानो होनोब्ला गाव गावनि सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गावनि जिउ दानाय आरो गावनि इयुननि जाफुंसारनायनि फारसे लामाखौ लायो बेनिखायनो फरायसालिमानि दिग्रि लानाया मोनसे मोजां हाबाफारि जायनि गेजेरजों जों जोंनि इयुननि गासैबो जिउनि बिथांखिफोरखौ सोलायनो हायो बेनिखायनो फरायसालिमायाव सोलोंथाइ लानाय एबा दिग्रि लानाया बियो मोजां मोनसे हाबाफारि बेबायदिनो गोबां फरायसा आरो फंबाय बिनानावमोन दङ जायखौनाखि आं सिनायो बिसोरो गावसोरनि सोलोंथाइ लानायाव बेबायदिनो मुखुबै नाजालांबाय थागोनखौ आङो मिजिं थियो आरो इयुनाव गाव गावनि जिउ राहा दानायाव मोजां लामा फारसे दावगालांनो हागोन आङो बेखौनो मिजिं थियो